हैलो एक किलो मछली चाहिए मुझे केकड़ा मछली आप एक काँटे वाली है कौन सी है कौन सी वाली है

अच्छा अच्छा और यह वह एक काँटे वाली है वह और मछली अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं हमारे यहाँ तो इसे वह बोलते हैं तो क्या किलो है वह अच्छा मतलब मछली मतलब ऐसी तो नहीं है बासी हो पुरानी रखी हो आपके यहाँ अच्छा और कौन सी वैराइटी है इसके आलावा अच्छा क्या क्या क्या रेट है अगर तीनों का रेट आप लोग मुझे बताएँ भैया ज़रा जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहीं काँटे तो बस निकल जाएँगे ना उनको बनाने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तीन सौ रूपये में दे देंगे आप तो मैं अपना लड़का आपके पास कितने बजे कहाँ है आ आप किस मतलब दुकान

अच्छा अच्छा अच्छा मैं मैं आपको उसको अपने लड़के को भेजता हूँ पैसे लेकर और उसको ना ताज़ी और फ्रेस मछली देना आपका कोई भी अगर आप नहीं हो कोई आपका लड़का बैठे उससे बता देना कि वह फ्रेस मछली हाँ बस वही वही आप से मैं मैं निवेदन कर रहा था कि ब ओके सर